चित्र काडपा आवडना अशें केन्ना दिसलें ना आनी सदांच चित्र काडपाची चित्र काडपाची उमेद किंवा प्रेरणा जी आसा ती म्हाका आमच्या जो वाठारांतलो जो परिसर आसा ताका पळोवन सदांच उमेद येता चित्र काडपाची आनी तशेंच दिसांतलीं जीं आमची बाकीचीं कामां आसतात शिक शाळेन वचपाचें आसूं वा आनी कसलीय कामां ती जर तीं जरीं आसलीं जाल्यार सुद्धा खंयचो तरी दिसांतलो एक वरभर किंवा दोन वरां हीं चित्र काडपा खातीर वेगळी मेळटातूच